हमारे पास हमारे पास के बज़ार में साप्ताहिक बज़ार लगता है जिसको मंगल बज़ार के नाम से जाना जाता है वहाँ वहाँ पेर वस्तूएं कम कीमत पर मिल जाती है वहाँ पर जूते कपड़े मोज़े आदी मिलते हैं वहाँ पर एलेक्ट्रॉनिक समान भी मिलते हैं और वहाँ पर हम इस वजह से जाते हैं कि वहाँ पर कम कीमत में अच्छे वो समान भी मिल जाते हैं और हम अगर वो रोज़ यह नहीं लगता है यह सिर्फ़ साप्ताहिक बज़ार लगता है वहाँ वहाँ पर यह वस्तूएं कम कीमत में इस वजह से मिल जाती हैं क्योंकि वह एक साप्ताहिक बज़ार लगता है वहाँ पर हम कम कीमत में समवक का समान क्रय करते हैं वहाँ पर सब्ज़ियाँ भी मिलती हैं वहाँ पर सब्ज़ियाँ भी मिलती हैं अनाज भी मिलती है वहाँ पर शॉपिंग सेंटर भी है हम उस समानों को क्रय विक्रय कर सकें इस वजह से वहाँ पर हम तो क्रय करते हैं लेकिन जो हमारे आस पास के व्यापारी हैं वह वहाँ पर जा के विक्रय भी करते हैं वहाँ पर ठेले पर वह समान बेचते हैं कोई कोई मैट पर बेचता है समान और कोई तो किसी का वहाँ पर दुकान ही है ही है और ये हमारे यहाँ तो भदोही में क़ालीन प्रसिद्ध है यहाँ पर क़ालीन इस लिए प्रसिद्ध है कि यहाँ पर यहाँ पर मज़दूर ज़्यादा हैं इस वजह से यहाँ पर ऊन ऊन यहाँ पास से ही मिल जाते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों को रोज़गार भी मिला हुआ है यहाँ पर हम क़ालीन खरीद लेते हैं हमें ठंडी में हमें ठंडी में गर्मी प्रदान करती है यहाँ यह क़ालीन ऊन का बना होता है जिसकी वजह से हमें गर्मी प्रदान करता है विदेश के लोग ज़्यादातर पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ पर ज्यादातर शीतलता है इसकी वजह से वह लोग ज़्यादा क्रय करते हैं वहाँ के व्यापारी आते हैं यहाँ से क्रय कर कर ले कर जाते हैं वहाँ पर भी वहाँ पर भी क्रय करते हैं वहाँ के लोग ज़्यादातर तो लोग तो नहीं आते लेकिन वहाँ के बड़े उद्योगपति ही आते हैं यहाँ से समान क्रय कर कर ले कर ज़ाते हैं और वहाँ पर इस जा यहाँ से कम कीमत में ले जा कर वहाँ पर ज़्यादा कीमत में भी बेचते जैसे यहाँ से पचास हज़ार का ख़रीद रहे हैं तो वहाँ पर एक लाख का वहाँ पर विक्रय करते हैं यहाँ पर हम हम लोगों को असानी से मिल जाता है क्योंकि हम लोग यहाँ के लोकल हैं यहाँ पर अगर हम दूसरे व्यापारी से ख़रीदेंगे तो वही समान हमें ज़्यादा दाम पर यह वस्तू प्रदान करेंगे हमें यहाँ के कम दामों में मिल जाती है हम इसकी प्रशंसा करते हैं